ओ जोंनि बाक्सा जायगायाव दा सानदि माबा जागा नायनो थांनायफोरा जाहा मानास दङो ओजों आरो बगामाथि दङो जाहा दैलाम दङो बिदि बायदि बायदि दङो आरो इखायनो जिब जुनार फैयो हाग्रा खाथिनालाय जिब जुनाराबो मैदेर फैयो मोसा फैयो एसे आर' बायदि मैया फैयो मुफुर फैयो बिदिनो मानसिफोरा नायनो थाङो इफोरखोनो इदि खाना खुज्रा जानायनि थाखायनो पार्टि जानायनि नायख'थ' थाङो दा जोंफोरो थांनो गोसोब्लाबो बिदिहायनो जों थांनोनो हाया जादो गिनायबो फैयोना मानसिफोर थांब्लाबो ओंखायनो आर' माबानानै मालायफोर थांनायफोरखो जोङो माबानानै खोन्थायो आरो इखो दङो बायदि बायदि मानसिफोर थांग्राफोरबो जाग्राफोरबो इदिहाय दा माबायदि मा थाङो दा नै थांनायाबो नै दाबो थांनो ओंखारदोमोन थांजायासैआनो इयावबो नायनो होननानै थांनो ओंखारदोमोन मानसिफोराबो जों थांजायासैयानो दा आर' बगामाथि जायगाखो खोनादोब्लाबो माबायदि जायगा आरो दैलामाबो दैलाम होनो दा इफोरखोबो जों थांफेराखैनो मानासखोबो खोनायोसो मानास दैमाखौबो जों थांफेराखैयानो इदि नुफेराखैबो दा थेवब्लाबो थांनो होननानै गोसो जायो दा थांजायानो इदिहाय बे बागे जों दिरिं दैमाफोरखौलसो जों नुहैनाय जाबाय ओरैनो नावनो ओयावबो अन्थाइ गोजा दोङो दिरिं दैमायाबो दा इनि दालाङाबो जदोमोन बायदोमोन दा थाङाखैनो दैमा बारस'दोमोन जोङो इयावबो दा अन्थाइ गोजा दिरिं दैमायाबो दा बिखिनियावनो जोङो नायनानै फैदो ओजोंआथ' आरो माहोनो मैनामोथि फुख्रिफोरखोबो मालाय नायनो थांसोदोनो मोजां मोजां नुनानै थाङोनो इयावबो जोंथ' थांजायानो इखैबो दा खोनायो मालायफोरा मोजां मोजां होनो इफोराव एसेबो गोसोखोनो होजायैबायदि जायो जों खामानिफोरखोबो जों इसेबो एंगारलांनो हायाना न'खरफोरखोबो इदिहाय मोसौ मोसानिफोराय जों मा इदि नायनांगौ ओंखायनो जों थांजायानो इदिहाय सबाव ओमफ्राय आरो गोसो जायो थांनो होननानै ओमफ्राय आरो जाजाबानो ओजोंखैबो ओजोंखैबो दा जियानो जादोला मालायफोरनो थांनायफोरखोनो गोसो खांनानै थांनो होननानै सानब्लाबो ओइ थाखा फैसानिबो अभाब थांलादि बियाव ओरै होननानै जों थायो आरो माबानानै दा खोनायो दा नांलाम जायगायावबो नांलाम जायगाखोबो जों थांदो आं थांनाया खेबसे बायदि बायदि नायबोदो एखे जोंखै सेंखारि जायगाखैबो थांदों सेंखारि जायगायाव थाङो आं गंगारफोरनि खेथि मावनाय जागाखौ नायनानै फैजोबदो थासुमलि दं राङालाव दं ओजोङा आलौ जेरै गोलाव गोलाव थाइनाय दङो गंगारफोरनि जायगाखो नायना फैजोबदो खिन्थु बारा दंफां बिजौआव गाखोनायबायदिसो मोनो ओजोंखै सोंखारिथ'आ आरो जों थांनाय समाव नांलामा जोंहा गुगानानै माबायाव सोंखारियाव बान्दोखौनो थेना दोनदो दैमाखौनो ओरै खहायनानै दैमाखोनो थेना दोनदो जों लामाखै दैखारलायनाय जादो जों बि समाव थांनायनिफ्रायनो थांजायाखै दिसुं गोबावबो जाबायनालाय माबाखो नायनो ओजोंहाय आर' थांब्लाबो गिसि गिसिसो थांनाय जायो दानियाथ' नों मोसा मुफुर अभार जादों बेखैबो दा थांजायानो दिसुं इदिहाय